कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे कि बाइकिंग सां ट्रिप करिणी पवंदी आ तहे कम अहिड़ा थी वेंदा आहिनि जो असांखे लंबी रेस ते वञिणो ई पवंदो आहे पर मूंखे छा लॻंदो आहे कि मां बाइक ते जंहिं महिल वेंदी आहियां त थोरो सुस्ताइण लाइ थोरो पंहिंजे पाण खे आराम ॾिय ॾियण लाइ हिक सड़क जे किनारे ते थोरो रुकी वेंदा आहियूं थोरो सुस्ताए करे कुझु खाई पी करे पाणी पी करे थोरो लंबा साह खणी करे वरी पोइ हलणु पसंदि कंदी आहियां मां आऊं रस्ते ते पहिले त कुझु खणी निकरंदी आहियां खाइण लाइ साण पर भउ थींदो आहे कि वधीक काई परेशानी न थी वञे खादे पीते जे करे या सड़क जे किनारे ते जेको खादो पीतो मिले थो त उहो साफ़ु सुथिरो न हूंदो आहे उनजे करे मां थोरो खणी करे हलंदी आहियां पर कॾहिं कॾहिं कुझु खायणो पवंदो आहे त खाईंदी बि आहियां हा लंबी रेस ते जंहिं महिल वेंदी आहियां त कंध में या पुठीअ में सूरु थींदो आहे पर थोरो सुस्ताईंदा आहियूं या पंहिंजो पाण खे नॉर्मल करे हलण में पोइ एॾी परेशानी न ईंदी आहे